ओ कलम जे हम लेलहुॅं रहऽ ओ शुरूमे तऽ बहुत नीक चलल लेकिन पाँच दिनक बाद ओ अचानकसँ चलना बन्द भऽ गेल जे हमरा बहुत बुरा लागल